بھائی میں نے کل کھانے کی آرڈر آرڈر کیا تھا تو شامی کباب وغیرہ اور چکن تکے وغیرہ میں نے آرڈر کیا تھا تو جس کی مجھے سلپ چاہئے تھی ہاں سلپ کی اس کی ایک کاپی چاہئے تھی کیوںکہ مجھے آفس میں دینا ہوتا ہے نا

ہوں اور میں یہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو وہ مجھے چاہئے کیسے ملے گی وہ اچھا اپلیکیشن پہ ہے اس کے اوکے بٹ میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کروں گا اچھا اچھا اچھا اپلیکیشن پہ مل جائے گی ہے نا اوکے اوکے آپ کا بہت بہت شکریہ بتانے کا بھائی